सिर दर्द ठीक करने के लिए हमारे गाँव में विभिन्न प्रकार के प्रचलित घरेलु उपाए हैं जैसे कि सरसों के तेल की मालिश करना और माथे पर गीले कपड़ों में गीले कपड़े की रुमाल को रखना और उसे बार बार सेकना और इसी प्रकार के और भी इलाज हैं जो हमारे सिर दर्द में काफ़ी सिर दर्द को ठीक करने में काफ़ी मदद करते हैं सिर दर्द को ठीक करने के लिए हम नॉर्मली दुकान से ली गई बाम का उपयोग करते हैं जिसमें हम बाम के साथ में सरसों को मिक्स करते हैं और फिर उसे लगाते हैं सिर दर्द को ठीक करने के लिए यदि ठीक ना ही हो तो हमारे गाँव में भी मेडिसिन ली जाती है और मेडिशिन लेने के बाद सिर दर्द बहुत जल्दी ठीक हो जाता है हमे विभिन्न प्रकार की परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता हमारे गाँव में और भी कुछ इलाज किए जाते हैं और भी कुछ दवाइयां प्रदान की जाती हैं निःशुल्क पंचायत के द्वारा और यदि बात की जाए घरेलु उपचार की तो बस ये ही सब उपचार हैं जिन्हें कर कर हम सर दर्द को ठीक करने की कोशिश करते है